دیکھیے نل کا پانی یا ہتے کا پانی وہ اس طریقے سے ہم لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ ایک دم قدرتی ہوتا ہے ایک دم را مٹیریل زمین سے نکلا ہوا اسی کے برخلاف اگر آپ دیکھیں گے کہ آر او کا پانی یا پیوریفایر کا پانی اس کے اندر بہت سارے کیمیکلس ہوتے ہیں اور جو نیچرل جو کیمیکلس ہوتے ہیں پانی کے وہ اس سے مر جاتے ہیں تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو نل کا پانی بہت اچھا ہے کیونکہ ایک دم نارمل ہوتا ہے اور ایک دم اچھا ہوتا ہے پیور ہوتا ہے ایک دم تو وہ کافی زیادہ صحت مند بھی ہوتا ہے اور دیکھا جائے تو کافی زیادہ میٹھا پانی بھی ہوتا ہے پہلے زمانے میں تو لوگ اسی کو ہی پیا کرتے تھے اور جس طریقے سے اس کی بورنگ وغیرہ کریں گے تو اسی طریقے سے جو ہے اب وہ پانی آپ کو ملے گا اور کہیے کہ پانی صاف ہے اچھا پانی صاف ہے سے مراد یہ لے سکتے ہیں کہ اس وقت جو پیوریفایر ہے وہ پانی صاف تو دے رہا ہے لیکن بات وہی ہے کہ اس میں ایک موڈرن زمانے کی اس میں ٹیکنیکس آ گئی ہیں وہ نیچرل انگریڈئنٹ کو مارے دے رہا ہے پانی کو جو ہم لوگ کو غذا پانی سے پہلے ملا کرتی تھی اس قسم کی غذا آج کے ٹائم پہ نہیں مل رہی ہے اور اس وقت پانی کا استعمال بھی اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ کہہ لیجیے کہ شورٹیج ہے پانی کی وہی کہیے کہ ڈمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے تو لوگوں کو مل ہی نہیں پا رہا ہے صحیح سے تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو پانی میں تھوڑی سی گڑبڑی ہوئی ہے اور آج کل جس طریقے سے پیوریفایر وغیرہ پانی کے ہیں جو پانی کو صاف کر رہے ہیں کچھ ایریاز میں تو پانی صحیح جا رہا ہے اور کچھ ایریاز میں نہیں جا رہا جیسے کہ بڑے شہروں میں آپ جائیے جہاں سرکاری سطح پر پانی کی سپلائی ہو رہی ہے تو وہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ پانی کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے وہیں پر آپ چھوٹے گاوؤں میں جائیے قصبوں میں جائیے ضلعوں میں جائیے چھوٹے وہاں آپ کو مل سکتا ہے کہ پانی اچھا ہے کیونکہ ان کا اپنا کنیکشن ہوتا پانی کا اپنی بورنگ ہوئی ہے تو وہ جس حساب سے چاہتے ہیں اس حساب سے اس کی بورنگ کرواتے ہیں تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں پانی صاف ہے کچھ ایریوں میں اور کچھ ایریوں میں نہیں ہے